गुजरात में शिक्षा प्रणाली खां पोइ बि शिक्षा खे इलाही चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे शिक्षा जी गुणवत्ता इन में शामिलु आहे चुनौतियुनि जो कारण में हिकु कारणु इहो आहे की केॾी स्कूलनि में कक्षाऊं पुस्तकालाऊं प्रयोग शालायूं जहिड़ी मूंखे इहे सुविधाउनि जी कमी हूंदी आहे इन जे अलावा शिक्षकनि जूं कमी धन जी कमी शिक्षा जी गुणवत्ता ते असरु कंदी आहे